औ नानि औ औ औ ओमफाय ए गारिआथ' फैयो फैनायालाय जेन'बा बे माफोरजोंनो फैजायो बे मेजिकफोर जेन'बा अट'फोरखौ बेफोरखौ रिजार्भ लानानै फैनो हायो आरो बेखौनो लाबोयो लाबोनायाथ' मानसिफ्रा औ ए दंनायाथ' दङ अनेख माबानि जाथनि जुनादफोर दंआरो बिदिनो जेन'बा मैदेर बिदिनो दाउराइ बेफोरबायदि मोख्रा बिदिनो जिबौ माबाफोरबो दंलाबायो आरो जिबौबो उथबो दंनायालाय दङ गिनायाथ' गिनाङा जेन'बा बे माबाफ्राल' एसे माबायो आरो जेन'बा मांकिफ्राल' एसे डिस्टार्ब खालायनो नागेरो जेन'बा बिसोरनो ओं बिसोरनो बिदिनो थालिरफोर होबानो जेबो खालाया एसे बिसोर जाग्रा होबानो गावसोर बिदि उसुबिदाथ' जेबो गैया गैनाया फैजायो ए औ साबैसो फैगोन बायदि नोंसोरबा ए ए ओं जेबो औ औ जेबो उसुबिदा गैया फैनो हागोन दे फैजायो ओहो जेबो नङा हाबजायो मोजांजोब औ दखानफ्राबो है दङ दंनायाथ' ओं औ दे हाबलांबानो जायो ओं औ